موجودہ حالت میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچنے کے کچھ مشہور طریقے ہیں جن پر آج بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا سکیں کچھ مشہور اور کار آمد طریقے یہ ہیں ایسی دیواروں پر اشتہار لگانا کہ لوگ وہاں پر سے نکلیں گے تو ان کی دیواروں پر نظر پڑے گی تو اس کو وہ دیکھ سکیں گے چوراہوں پر اشتہار لگانا ٹیکسیوں پر اشتہار لگانا جب لوگ ٹیکسیوں سے سفر کریں گے تب جب ان کی نظر پڑے گی تو وہ اس اشتہار کو اچھے سے پڑھ سکیں گے اخباروں میں اشتہار دینا اور سب سے مشہور جو طریقہ ہے آج استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا پر اشتہار دینا وہ اشتہار جسے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا وہ ہے سینٹ پال انٹر کالج کا اشتہار میرے گھر میں آنے والے ایک اخبار میں جس میں میرے والد والدین نے جب وہ اشتہار پڑھا اور جب میرا داخلہ اس میں لینے کو سوچا جب میرا داخلہ وہاں ہوا تو مجھے بہت اچھی سی تعلیم مجھ میری وہاں ہوئی میں نے اپنا پورا ٹن پلس ٹو تک کی پڑھائی سینٹ پال انٹر کالج سے کی